नमस्ते भाइ सर मै गाजीपुर जिले से हूँ प्रयागराज हमको घूमना हैं हील् स्टेसन नगर पर हैं हाँ हाँ मेरे ओ बगल मे जो पड़ोसी है वही दिए हैं कि वो भाइ साब घूमा देंगे अच्छे हैं हाँ बोलीए

हाँ तो हम हाँ तो जग् रहने के लिए जगह है मेरे पास फॅमिली उमली सब परिवार इकट्ठा हैं या तो कुछ कम कर दीजिए हाँ तो कुछ कम कर दीजिए ले चलिए हाँ तो हाँ अब कुछ अच्छी जगह है तो बताइए मेरे पास फैमिली सब परिवार इकट्ठे हैं रहने के लिए अच्छे रूम चाहिए

अच्छा तो हाँ हाँ

ठीक ठीक मतलब कुछ अच्छी सी जगह है रूमन उम अच्छा है तो रूम देख दिखा देख दीजिए

ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक

अच्छा ठीक ठीक

हाँ ठीक अच्छा तो दर्शन उसन हो जाए घूम लेंगे हम घूम फिर लें

ठीक ठीक